जी ये बाबा सॉप से बात कर रहें आप जी मेरे को एक शर्ट पैन्ट चाहिए था सूती के कपड़े का वह मिल जाएगा क्या आपके यहाँ पर तो यह न मेरे को ऐसे एक तोहफ़े के मौके पर देना था तो आपके यहाँ पर तोहफ़े में और कुछ देने के लिए और कुछ अभी ब्रैन्डेड कपड़े या जो अभी नए नए आए हों जी बुज़ुर्ग इंसान को देना था उनके जन्मदिन पर तो उसके हिसाब से आप बता दीजिए अगर शर्ट पैन्ट की जगह कुछ और अगर आप बता सकें तो अच्छा होम डिलीवरी पर मेरे को न जो भी है हल्के कलर में चाहिये था कोई भी डार्क या ऐसे काले वाले में नहीं चाहिये था सब हल्का कलर में चाहिये था और ऐसा लगे कि थोड़ा त्योहार या बहुत दिन वह पहन पाए ऐसा सिम्पल में चाहिये फ़ुल फ़ुल शर्ट चाहिये अगर नीले में अगर हो जाए हाँ और उसके नीचे का जो पैंट रहेगा न वह भी मेरे को काले में नही चाहिये अगर उसमें आप ऐसे क्रीम कलर का अगर हो पाए तो वैसे में चाहिये था मेरे को अलग अलग टाइप के ऐसा नहीं कि नीला ही भेजिये आप अलग अलग टाइप के उसमें से मैं उसमें से कोई भी अगर मेरे को पसंद आता है तो मैं आपको बता दूँगी नई नई नई मेरे को नहीं नहीं अभी तो फ़िलहाल आप मेरे को वह शर्ट पैन्ट के ही दो तीन पीस के फ़ोटो भेज दीजिए और उसमें से कुछ पसंद आता है तो आप वह होम डिलीवरी करवा दीजिएगा मेरे लिए मैं किसी और टाइम आ कर आपसे मिल लूँगी कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा जी जी ठीक है फिर